جی ہاں دہلی میں چند اہم دریاؤں کا ذکر کیا جا سکتا ہے جن میں سب سے نمایاں اور اہم دریا جمنا یا یمنا ہے یہ دہلی کی زندگی اور تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے دہلی میں موجود اہم دریا دریائے مونا یا جمنا یمنا یا جمنا یا یمنا دریا دہلی کے وسط میں گزرتا ہے یہ دریا گنگا کا ایک معاون ہے اس کا ماخذ اتراکھنڈ ہہ جمنوتری گلیشیئر ہے دہلی سے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی دریا ہے ہندی ہندو ند ہندو ندیوں اگر چہ ہندو ہندون ندی دہلی میں براہ راست نہیں گزرتی لیکن یہ قریبی علاقوں سے غازی جیسے غازی آباد میں بہتی ہے اس کا کچھ اثر دلی کے مشرقی علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے